ففٹین جنوری ٹو تھاؤزنڈ ففٹین ٹونٹی سکس اگست ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین ففٹین اگست ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین نائنٹین اکتوبر ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین بیس اکتوبر ٹو تھاؤزنڈ سیونٹی فائیو سپتمبر ٹو تھاؤزنڈ ٹویلف